मां ड्रॉइंग ठाहिण जी ॾाढी शक़ीनु आहियां मूंखे ड्रॉइंग ठाहिण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे क्योकी ए असांजो हथ उन डॉइंग में वेहिजी वेंदो आहे असां कोई बि चीज सुठी तरह सां ठाहे था सघूं और मां तव्हांखे पूरो ड्रॉइंग ठाहिण जो तरीक़ो ॿुधाईंदीमांव ड्रॉइंग कीअं ठाहिबो आहे और घणे प्रकार जी ड्रॉइंगूं हूंदियूं आहिनि कीअं कीअं ठाहिबो आहे कहिड़ा कहिड़ा कलर यूस थींदा आहिनि मां इहो सभु तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव ड्रॉइंग ठाहिण लाइ असां बाज़ारि वेंदा आहियूं बुक वठी ईंदा आहियूं ड्रॉइंग जी उन खां पोइ पेंसिलूं वठंदा आहियूं रबड़ वठंदा आहियूं और कलर वठंदा आहियूं अलॻि अलॻि प्रकार जा जीअं मोम कलर पेंसिल कलर और वॉटर कलर इहे सभु कलर पेंटिंग कलर इहे सभु कलर वठी करे असां हुन सां ड्रॉइंग ठाईंदा आयूं पहले त मुखे ड्रॉइंग जो डी बि न पतो हूंदो हुओ ड्रॉइंग कीअं ठवंदी आहे मूंखे इहो बि न भनंदो हुओ पोइ मां ड्रॉइंग सिखणु वियमि और उते मूंखे बढ़िया बढ़िया ड्रॉइंग सेखारनि मूंखे कलरनि जा नाला ॿुधाइनि और हाणे मां एॾी बढ़िया ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां मुंहिंजो ॾाढो नालो आहे मां फेसबुक इंस्टाग्राम इन सभिनि में बि ड्रॉइंगूं विझंदी आहियां और मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मां वर्कशॉप बि खोलंदी आहियां ड्रॉइंगुनि जी की उन में माण्हुनि खे सिखारण जीअं माण्हू बि बढ़िया बढ़िया डाग ड्रॉइंग ठाहिनि ड्रॉइंग ठाहिण लाइ पहले त मां इंटरनेट ते ॾिसंदी आयां कि कोई सुठी सा ड्रॉइंग मिले ठाइण लाए उअ ड्रॉइंग मां चूस कंदी आहियां पोइ उहो ड्रॉइंग मां ठाहींदी आहियां हुन में कलर यूस कंदी आहियां कलर पेंट कंदी आहियां और ड्रॉइंग ठाहिण लाइ असांखे हिकु सुठो सो उहो ई खपंदो आ बैगराउंड खपंदो आहे जंहिंमें बिल्कुल बि आवाज़ न हुजे और शांती हुजे उते ॾाढी ई शांती हुजे जंहिंसां असांजी ड्रॉइंग बढ़िया ठहे और इते ॾाढा वॾा वॾा पार्ट कॉम्पिटीशन थींदा आहिनि जंहिंमें मां पार्टीसिपेट कंदी आहियां ड्रॉइंग ठाहिण लाइ ऐं हुन में मां हमेशह विजेता थींदी आहियां हमेशह फस्ट विजेता थींदी आहियां हुन में मूंखे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलंदा आहिनि तॾहिं मां चाहींदी आहियां की तव्हां सभ बि ड्रॉइंग सिखो बढ़िया बढ़िया ड्रॉइंगूं ठाहियो और हुन में विजेता ठहियो और ड्रॉ ड्रॉइंग करण लाइ मुखे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आ मज़ो ईंदो आहे और ड्रॉइंग मां माण्हुनि खे सेखारींदी बि आहियां जो माण्हू घर न अची पाईंदो आहे उन्हनि खे मां ऑनलाइन बि ड्रॉइंग सेखारंदी आहियां